एक हजार दू हजार तीन हजार चारि हजार पाँच हजार छओ हजार सात हजार आठ हजार नओ हजार दस हजार दस हजार जे छै